जोंहा मोसौ दं बोरमा दं अमा दं बेफोरो बोरमाफ्रा सोरनिबा मुलि सारनायफोरखौ मोनजाबायोबा बेमार जायो बेफ्राव जोङो मुलि लायनानै होफैनांगौ जायो आरो जाहा अमानो आदार होयो गुन्दै गुन्दै ओंखाम खालाय लगायनानै आरो बोरमाफ्राथ' खानाङा हगारो बिदिनो प्लासटिकफोर जाबा खिख'नो हाया खिनो हाया मानो हाया जानो हाया गोआ गोआ जायो बेफोरखौनो मुलै लायना होफैनांगौ आरो मोसौफ्राबो बिदिनो माबाफोर मोनजायोबा बेमार जायो मोसौफोरनोबो बिदिनो मुलै लायना होफैनांगौ जायो आरो गांसो जानो हाया जायो बेमार जाबा आरो जोंहा बेफोरजोंनो मोसौ मोसाफोरजोंनो जोंहा एखम्बानि समाव गोबां जायोबा फाननानै जाहा फाननानै मोनो थाखा फैसा आरो जोंहा बोरमाफोरखौबो बुरजा जायोबा फाननानै फैसा मोनबाय थायो आरो जोंहा बेहाय बेनो जोंनि मोसौ बोरमा फालिनाय जों फिसिनानै बिदिनो फाननानै जायो